भारत में बहुत ही हर जगह हर शहरों में ऐतिहासिक जो स्थल हैं और टूरिस्ट जगह भी हैं जो कि आपको आकर्षित करती हैं जैसे कि ग्वालियर में ग्वालियर का किला और यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है और जयपुर में आमेर किला है और हवा महल है और जाओ तो हर जगह हर देश में कई जगह ऐसी हैं जो कि आपको वहाँ जाने का बहुत ही मन करेगा अभी अभी हम लोग मथुरा भी हो कर आए हैं मथुरा में भी अपने हिन्दू धर्म के बहुत ही अच्छे मंदिर हैं जिनको वहाँ जाकर देखने से बहुत ही खुशी मिलती है और मन शांत होता है उसके बाद दिल्ली में भी दिल्ली में किला है लाल किला है और कुतुब मीनार है और अक्षरधाम हैं जो ऐसी जगह है की आप को वहाँ बार बार जाने का मन करेगा